عام طور سے میں نے سفر ریل گاڑی کے کیے ہیں جس میں اکثر بوگی میں بیٹھے ہوئے لوگ باگ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے ٹاپک آتے رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو ادر کمیونٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں کئی بار سکھ ہوتے ہیں ہندو ہوتے ہیں مسلم ہوتے ہیں کرشچن ہوتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو کئی بار میں نے بھی اس چیز کا سامنا کیا ہے تو اکثر اپنی زبان اپنے انداز اور اپنے حسن سلوک کی بنیاد پر تو میں نے امتیازی سلوک کو پایا ہے تعصب کا کبھی کبھی سامنا کرنا پڑا ہے جو لوگ نا علمی جن کے پاس ہوتی ہے اور جو کم علم ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں نادان ہوتے ہیں جنہیں کم علم ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں وہ کر لیتے ہیں پھر انہیں کیول خاموشی سے ہی ہرایا جا سکتا ہے تو جب اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تو ہم نے خاموشی اختیار کی